सीतामढ़ीमे बुजुर्ग आबादीके बहुत दिक्कतके सामना करै के पड़ै छै बुढ़ बाप माय गाँवमे रहै छै बच्चा कमाइ खाइके लेल दिल्ली पंजाब शहरमे चल जाइ छै जैसे हुनकर देख भालके बहुत दिक्कत होइ छै अकेले जे जहाँ तहाँ एकाध गो पार्कमे गुजर बसर करै छै जे रोडके किनारे गुजर बसर करै छै परती जमीन जहाँ रहै छै वहाँ रहके भी अपन जिनगीके गुजारा करै छै जकरा भर पेट खाना देबैवला ने कोइ रहै छै बड़ा दुःख तकलीफ झेलके अपन जिनगीके गुजारा उ करैके लेल मजबूर रहै छथिन लोकसब आओर हुनका बहुत खाना पीना देबैवला भी कोइ ना घरपर रहै छै अकेले अपनेसँ खाना बनाबैमे बहुत दिक्कत होइ छै जलावन उपला भी बिछके शहरेमे सँ लाके सब अपन खाना बनाबै छै वृद्धा पेंशन भी चारे सए रुपआ मिलै छै ओयसँ अतेक महंगाईके जुगमे की होतै मनोरंजन मनोरंजनके कोनो व्यवस्था नहि मिलै छै जे सब बहुत भारी समस्या है हिनकर समस्या ई लेल सरकारके किछु करैके चाही हिनका जीविका उपार्जनके लेल बहुत बहुत दिक्कत होइ छै एकरा निदानके लिए सरकारके किछु करैके चाही वृद्धा पेंशन भी बढ़ा देबैके चाही आओर दोसरा जगह चारि हजार पाँच हजार वृद्धा पेंशन मिलै छै चारि सएमे एतेक महँगाइके जुगमे की होतै यही सब बहुत भारी समस्या छै